हाणे त मनोरंजन में टेवीयुनि में मोबाइलुनि में घणो ई बदिलाउ अची वियो आहे पहिरें में ज़माने में टीवीअ में हिकिड़ी पिक्चर ईंदी हुई आर्तवारु आर्तवारु सॼो हफ़्तो इंतिजारु कंदा हुआसीं त वञी हिकु पिक्चर ॾिसण मिलंंदी हुई अॼुकल्ह त टीवीअ में चोवीह कलाक पिक्चरियूं थी अचनि सुठा सुठा सि प्रोग्राम था अचनि सिरियल था अचनि जेॾीमहिल खपई वेही ॾिसूं था उनखे टाइम मुजिबि सेट था करे सघूं युट्युब में जेॾीमहिल वेही ॾिसु कुझु बि असां ॾिसी सघूं था किथे घुमणु वञिणो आहे उनजी सॼी लोकेशन उतां जी होटलियूं उतां जा व्युज उतां जी गाॾियूं सभु कुझु ॾिसण थो मिले असांखे जीअं न अॼुकल्ह नेटफ्लेक्स अची वियो आहे अमेज़ॉन अची वियो आहे महिने महिने जो पॅकेज वठी उनमें ॾींहुं राति पिक्चरियूं था ॾिसूं अॻिए ठेटर में वञिणु को विरले ई को ठेटर में माण्हूं वेंदो अॼुकल्ह त ठेटर अहिड़ा सुठा ठही विया आहिनि मालनि में ॿाहिरि हुते ॿाहिरि ठेटर बि एॾा सुठा ठही विया आहिनि ऐं केॾीमहिल बि वञीं ठेटर में वेई रहो राति जो हिकु हिकु ॿीं ॿीं ताईं वेठियूं पिक्चरूं हलनि एॾा ठेटर आहिनि हिक ठेटर में ई ॾह ॿारहं ठेटर ठही वञनि काई बि पिक्चर माण्हूं ओॾीमल ई टिकेट बुक करे वेही ॾिसे टिकेट बि छा बुक करिणी आहे ऑनलाइन ई वेई ॾिसिजे थो ओॾीमहिल जो ओॾीमहिल ई काई बि पिक्चर में माण्हूं वेही थो रहे अॼुकल्ह ॾाढी बदिलाउ अची वियो आहे ज़माने में भई टीवीनि में मोबाइलियुनि में मोबाइल में बि ॾिसो सुठा सुठा जोक था अचनि माण्हूं ऑनलाइन वेही सुठो सुठो स सेखारिनि था सत्संग था अचनि जोक था अचनि असांजे युट्युब में त ॾिसो आशीष चंचलान चंचलानी उल्हासनगर जो सॼो ॾींहुं वेठो मस्तु मस्तु वीडिया ठाहे विझे जेॾीमहिल खपेई वेसा असां युट्युब में हलाए वेठा ॾिसूं पैकेज था वठूं पंहिंजा सहूलियत मतलबु इंटरटेनमेंट जा ज़रिया ॾाढा वधी विया आहिनि अॼुकल्ह